भारत हादरआव गोबां बिबांनि धोरोमारि मन्दिरफोर दङ एबा जायगाफोर दङ जायफोराव जोङो दावबायथिं हैनानै गोबां गियान आरो मुलामफाफोर मोननो हायो बिसोरनि गेजेराव मखाजाथाव बादियै हारिद्वार केदारनाथ गलडेन टेम्पोल जागान्नाथ तिरुपाथि भारानसि आजमेर कामाख्या बायदि बायदि मख'जाथावदि जोङो केदारनाथ मन्दिरनिफ्रायबो गोबां बिबाङै राङारि मुलामफा मोननायखौ जों नुनो मोनो बियो हिमाल'या हाजोनि गरवाल आरो मान्दाकिनि दैमा सेराव गसंनानै दङ बेसिम थांनो थाखाय जोङो नैजिनै किल' मिटार ट्रेकजों एबा हाजो दावबायथिहैनानैसो गाखोनानैसो जोङो थांनो हायो बेयाव जोङो गारिजों एबा माबा मोनसे बिरफ्रा बेफोरजों थांनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जाया एबा थांजाया होननानै जों बुंनो हायो